नितेशसँ जे छै से हम एक महिना बाद जे छै से सलाह लए कऽ हम शुरू केलहुँ बागबानी जे कि हमर बढ़िआँसँ बड़इ चलय लागलै हमरो जे छै से गाछ ओहिना हुअ लागलै बढ़िआँ फूलसभ ओ होइत छै आमके गाछसभ लीचीसभके बढ़िआँ जे छै से पैसो भए जाइए हमरो लीची आमसभ जे छै से लगेलियै बढ़िआँ आम्रपाली टाइपके आमसभ ओकरो जे छै से दस टका कमाइओ भए जाइए आ अपन ओहिमे लागलो रहैत छी आ बढ़िआँसँ एक नम्बर गाड़ीसभ सजबय लेल जे आबैत छै तऽ ओकरा फूलोसभ दए दैत छियै तऽ इनकमो भए जाइए आ हमर समैओ व्यस्त रहैत छी अपन अनेरो फालतू समय नहि बीतैत यए आ हम अपन जे छै से ओहिमे बिजी रहलहुँ आ दस टाका कमाइओ लैत छी आ बढ़िआँसँ बढ़िआँ चलय लागल ओकर आइडिया देखलियै ओकरो चलैत छै खूब आ ओकरासँ हम जे छै से कमे बाद जे छै एक महिना बादे शुरू केलहुँ आ देखियौ जे हमर तऽ बढ़िआँसँ चलय लागलै आ ओकर ओ बेचाराके जे छै से कम चलैत छै ओहिलए कऽ जे छै से ओ पूरा तानाशाही कयने रहैए आ लेकिन हमर तऽ पूरा मार्केट बनि गेलए